जोंने सबाया साहित्य सभाबो जायो बिराद गिदिदनो एथ्थ' महायनि महायनि मानसिफोर जमा जायो मोसायो रंजायो दामनाय देनाय लाबोयो मोसानाय मुसुरनाय बिराद मोजां बिदिनो दखान इरि होलाय लायो जालाय लायो मोसालायो बिराद रंजा खुसि जायो जोंने साहित्य सभायावबो बर'फोरनि ओमफ्राय आरो जोंने बे खृष्टियान सभायावबो जोंने सभा गेदेद मा हिनजावफोर मा हौवाफोर बिदिनो बिराद गिदिर रंजानाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेबायदिनो जायो बिराद महिला सभाबो हिनजावफोर गोजा जायो जि मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय धोरमोनि खोथा बायदिसिना खोन्थानाय ओमफ्राय आरो बे आरोबाव माबानि सेंग्रा सिख्लानि ग्रुप माबा जाबावो सभा बिसिनिबो धोरोम सभा बिदिनो जाबावो बेवबो मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय माब्लाबा रंजाबाय मुसुरबाय मोसाबाय खेला दुला बायदिसिना देखायबाय आरो महिला सभायालाय बुरैफोरनि जाहैबाय गिदिर गिदिरफोरनि बे सेंग्रा सिख्ला गैले बावहाय बुरैफोरनि बुरैफोर बुजाय जानाय मोनबाय मोसाबाय मुसुरबाय बुरै पार्टिफोर बिदिनो रंजा बाजा इउथफोरनि इउथफोर जोंने बुरैफोरनि बुरैफोर ओमफ्राय आरो गोरलै गोरलैफोरनिबो आलदा दंबावो सभाया बेसिनाबो बिदिनो धोरोमनि बायदिसिना बुजाय जानाय मोनो फोरोंनाय मोनो मोसानाय मुसुरनाय दङ बेवहायबो बाइबेलनि बायदिसिना मोजां मोजां खोथा बुंनाय बिदिनो बुजाय जानाय मोनो बेदिनो बुरैफोरनिया बुरैफोर आर जेनेरेला जेनेरेल बोराइ बेन्थ सिख्ला सेंग्रा गोरलैफोर गासिबो जयैहाय मोनसे इउथनि इउथ सेंग्रा सिख्लाल' आरो गोरलैफोरनि गोरलैफोर दाफा मोनसे बेबायदिनो सम सम माब्लाबा माब्लाबा बेबायदिनो जायो आरो माब्लाबा मानि बोसोरावहाय बेबायदिनो खेबसे खेबसे जाखायो गासिन बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला मोनसे जाबाय गोरलै गोरलाम बे सभा गेदेद होनना बुङो बेखौहाय ओमफाय बेखौ बे जोबब्ला बिनि उनावहाय सेंग्राफोर सिख्लाफोरनि आलदा सभा बियो मोनसे बेयावबो मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय दङ दाममनाय देनाय आरो बिनि उनावहाय आरो गोरलैफोरनि गोरलैफोर दंबावो आलदा बेसिनाबो धोरोम बायदिसिना खिन्थानाय मानाय बुजाय जानाय बिदिनो रंजा बाजा बिसिनिबो खेला दुला बे गोरलैफोरनिबो बेबायदिनो दङ आरो